मां जॾहिं ग्रेजुएशन में एडमिशन वरिती हुई हुन खां अॻ में हिकिड़े मत क्ला मतिलबु जॉइन कयो हुओ पेंटिंग जी क्लास त हुन में ॾाढो सुठो सेखाईंदा हुआ मां बि कई तरीक़े जी पेंटिंग सिखी हुई वॾी वॾी पोस्टर ठाहियां हुआ सुठा ठाहियां हुआ विशाल कोचिंग आर्ट नालो हुओ हुन जो और ॾाढा सुठा इलाही ॿार ईंदा हुआ हुन में सिखणु इलाही सिखी करे अॻिते वधिया ऐं ॾाढो सुठो कमु कयूं हुननि त मूंखे बि ॾाढो शौक़ु आहे आर्ट जो की तरह तरह जी पेंटिंग्स ठाहियूं मिरर पेंटिंग आहे ऐं मिरर पेंटिंग आहे ऑयल पेंटिंग आहे हुन खे ठाहे करे मतिलबु एग्ज़ीबीशन लॻाए जीअं ॿारनि ॿार बि ॾिसनि सुठे तरीक़े सां उन्हनि खे अॻु अॻिते बि कमु अचे वधीक हुन हुननि में इंट्रेस्ट हुजे ॿारनि खे अहिड़ा कार्टून बि हुजनि जेके ठाहे करे ॿारनि खे प्रेरित कयूं कीअं आर्ट खे कीअं वधाइबो आहे अॻ अॻिते कीअं वधायूं जीअं ॿार सिखी करे कुझु न कुझु पंहिंजो खोलनि पेंटिंग जी क्लास खोलनि या अॻिते सुठो कमु करणु